महाराष्ट्र में महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जो ॾाढो उचो स्थानु आहे उन्हनि असांजे देश जे सुम्हियल माण्हुनि खे जाॻायो ऐं पंहिंजी होंद ऐं अणख जे बारे में चेतायो छो त उन्हीअ वक़्तु असांजे देश में मुगलनि जो शासन हो जंहिंखे असां हिंदूनि ते ॾाढो वधीक अत्याचार ऐं नाजाइज टैक्स पिया वसूल कनि ऐं असांजा हिंदू भाउर भेनर उन्हनि खे चुकाइण लाइ घणा ई कष्ट पिया सहन हीअ सभु ॾिसी छत्रपति शिवाजी महाराज जॾहिं बचपन में नंढा ई हुया त इन्हीअ बारे उन्हनि जी माता जीजा बाई उन्हनि खे ज्ञान ऐं शिक्षा ॾिनी ऐं तलवार बाजी में उन्हनि खे ॾाढो निपुण कयो ऐं राजनीति जा सभु ज्ञान उन्हनि खे पंहिंजे परिवार मां मिलियो जंहिं करे उहे ॾाढा मज़बूत राजा जे रूप में उभिरिया ऐं उन्हीअ वक़्तु जी तमामु रियासतनि में उन्हनि ज़ुल्म ख़तमु करण लाइ युद्ध कयो ऐं पंहिंजो सिको हलायो इनखे